دہلی میں پیشہ ورانہ تربیت اصلاحی ترقی کون سے مواقع پہ دستیاب ہیں اور بہت ساری دستیاب ہیں تو مختلف شعبوں اور صنعتوں کاریگریوں میں خفیہ طور پر بھی لگے ہوئے ہیں دہلی میں کہ کیسے کیسے پیشہ سیکھیں اور ترقی ہو سکے اپنی کمیونٹی کی ترقی ہو سکے ویڈیو بنا سکے اور ترقی کر کے آگے بڑھ سکیں اور جو لوگ بڑھتے رہیں گے کام کو سیکھیں گے اسناد کو سیکھیں گے تو اس سے کمانے کا ذریعہ ایک پیدا ہوگا اس سے آرام سے زندگی بسر کر سکیں گے ہنر جب ہاتھ میں ہوگا تو بآسانی اپنی زندگی کو آدمی بسر کر سکتا ہے حلال اور جائز طریقے سے یہ کاریگری کوئی بھی کاریگری ہو چھوٹی ہو بڑی ہو لیکن ایک ہنر ہاتھ میں ہونا چاہیے کسی بھی طریقہ کا ہنر ہو ویڈیو بنانا ہو ہنٹ ہو چاہے وہ جس طریقے کا ہو